हाजी मां एसी वरितो आहे तव्हांजो कंपनीअ जो त पोइ मां जेको टे साल पहिरियों वरितो हुओ उहो बि सुठो हुओ ऐं हिन सालु जेको इहो वरितो आहे न इनमें मज़ो न आहियो यार हिक त थधी हवा नथो ॾे एॾी एॾी जेतिरी हुअण खपे एसी जी तव्हांखे ख़बर आहे ॾाढी थधी हवा थींदी आहे पर उहा हिनमें आहे कोन ऐं ॿियों वरी पाणी घणो थो लीक करे हेठा पाड़ेवारा बि वरजाइन था मूंखे त चवन की यार तव्हांजे मथां पाणी तो इहो वहे त मां उन्हनि खे चयो भई हेॾो इहो कोन्हे मां चैक कराया थो मां तां तपास थो कराया हिन एसीअ जी त महिरबानी करे इहा ॾिसो हिकु इहो आहे ॿियों वरी विच विच में इहो एसी तव्हांजो अवाज़ थो करे हाणे माण्हू राति जो निंड में हुजे अचानक गू गू गू हूंदी आहे अवाज़ थी अचे त निंड फिटी थी वञे त इन करे महिरबानी करे तव्हां इहा एसी मटाए ॾियो या इन एसीअ खे बिल्कुलु ठीकु करे ॾियो ॾिसो असां बुज़ुर्ग माण्हू आहियूं राति जो सुम्हूं था ए गूं गूं अवाज़ कंदो त पोइ वरी निंड किता ईंदी पहिरियों असांखे चारि पंज कलाक निंड ईंदी आहे उनमें बि तव्हांजो एसी निंड तो फिटाए त हाणे मां छा कयां महिरबानी करे इहो एसी मटाए ॾियो या त ठीकु करे ॾियो